ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों खेलों में बहुत अंतर है ग्रामीण के बच्चे गुल्ली डंडा और मतलब कि गोली खेलते हैं औपचारिक लोग शहरी के लोग क्रिकेट बैडमिंटन मतलब खेलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय एरिया बहुत बड़ा होता है और शहर में कम कम क्षेत्र होता हैं वहाँ के लोग शहर फील्ड में खेलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी खेत पर खेत खलियान जो खाली होता वहाँ पर भी बच्चे खेलते रहते हैं